म्हजो आवडटो सण म्हणजे गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी येयला आतां समज कांय आतां हो जून म्हयनो चालू आहा जाल्या प्रत्येक फावटी कॅलेंडर काडून पळयता की चतुर्थी केन्ना येयल्या खंयच्या दिसा येयला आनी आमकां सुटी कितले दीस आसा आमचें इश्कॉल प् आमी इश्कॉलान आसल्या कारणान भुरग्यांक सुटी कितले दीस आसता आमकां कितके दीस आसता हें आमी प्रत्येक फावटी तेचो विचार करीत आसता हें गणेश चतुर्थी आमचो हिंदू धर्माक गणेश चतुर्थीचो सण म्हटल्यार हो व्हडलो आमी आतां व्हडलो जाल्ल्या कारणान आतां घरां आमी गणेश चतुर्थीचें आदी दोन ती् एक एक भुरग्यांक एक दीस सुटी आदी आसता म्हटल्या तेका लागून आमकांय आसता आमचें कांय गांवान वयता आमच्या गांवांन गेलें कांय आमचें एक एक आमी गडेकारा न्हू थंय चार पांच घरां आहात आमचीं आनी आमचो गणपती चार पांच प्रत्येक गांवांत खंय खंय भायर भायर घरां बांदिल्लो आहा रावतां आमीं पोटाक हांव आतां म्हापशा आसा आनी एक कोण तो सालिगांव आसा कोण शुवोले आसा सगळे जाण आमी गणेश चतुर्थीक एकठीं येता आनी आमचो गणपती एकत मागी सगळीं जाणां व आमी घराकडे गेले कांय त्या भावाक विचारता तो येयलो रे तो काका येयलो रे हें काका येयलो म्हणजे एकामेकांक अशें विचारता कित्याक गणेश चतुर्थी आमचो म्हणजे तो व्हडलो आनी आमी कसल्या सणाक आमी विचारीना की कोण येयलो कोण खातां जेयतां कोण वयता तो कोणाक पळयना ह्या सणाकत आमी सगळीं एकठीं जाता गणेश चतुर्थी गणपती हाडटा गणपती हाडूंक टॅम्पो करता टॅम्पोन आमी गणपती हाडटा थंय आ म्हणजे गणपती आमी आदले दिसा हाडाप आनी आदले दिसा हाडलो कांय आमी मागीर कितें नुस्तें बिस्तें खावाप ना त्या गणपतीक एका सायडीन एका रूमान खंय तरी थेवप आनी कितें सजावट आसता ती सजावट करप आनी सगळीं तयार जावन आमी एका घरा जुन्या घरान येवप आनी त्या जुन्या घरान आमी तो गणपती पूज पुजन करता आनी हें सगळें जें आपल्या आपल्याक रूमां रूमांनी एक एक रूम आसात आमचे आदले जुन्या घरान त्या रूमांनी जेवाण करता आनी सगळें जाण आमी थंय एका एका पंगतीक बसतात तशें रावंड अशें आनी तें गणपती हाडल्या उपरांत गणपतीची आरती करतात त्यो द्यो नेवैद्य दाखयतात आनी सगळीं आमीं एकठीं बसून अशें जेयता आनी तशेंच गणपतीचें सगळें की कोणाचें पूजा आसता कितें आसता तें कोणाचें कोणाचें सोयऱ्या आसता ह्या सगळ्यांगेर आमी मातशें बरें कपडे बी घालून अशें मौज मजा करता आनी अशेंच मौज आमचो गणपती दर वर्सा वर्सा आमचो पांच दीस आसता ते पांच दीस आमी बऱ्या भशेन अशें कितें पुजा बिजा बी करता गणपतीची तीं उपासना करता बरीं मजा करता आनी एक पांच दीस जाल्या उपरांत आमी असो गणपतीचें विसर्जन करता आनी अशेंच आमी सगळें जाण येता घरा कडेन जमता अशें कियें कियें कियें आमचो हिशोब हा तो करता आनी एक एक एक दीस रावता आनी आमी आमच्या पोटा फाटल्यान परत आमच्या गांवांनी येता